बात करें अगर बिज़नेस में और कॉमर्स में हिंदी भाषा का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो जब हम कोई बिज़नेस या अर्थसास्त्र कॉमर्स में आगे आगे अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें संचार की आवश्यकता होती है जैसे कॉमर्स में बेसिक गणित का नॉलेज होना ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए वैसे ही अर्थशास्त्र में आँकड़े का होना आवश्यक है उसी प्रकार संसार के लिए हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं और हम सब जानते हैं कि हम हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश से बिलॉग करते हैं तो यहाँ किसी भी व्यवसाय कॉमर्स कार्य में हिंदी भाषा का उपयोग संचार के रूप में कर सकते हैं जिसे समझने में सभी लोगों को जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं सहजता महसूस करेंगे इस प्रकार हिंदी भाषा तो उपयोगी माना जा सकता है